جی ہاں ہمیں اپنے صحت کی دیکھ بھال کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جیسے ہمارا گھر ہے ہمیں اس کی صفائی رکھنی ہے کہیں پانی بھرا ہوا ہے تو اس کو نکالنا ہے جیسے ہمارے گھروں کے اندر کولر ہوتے ہیں ان کا پانی بدلنا روزانہ ان کی دیکھ بھال کرنا جس سے کہ مچھر پیدا نہ ہو اور مچھروں سے گزر بچنے کے لیے جیسے مچھردانی ہوتی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم صحت مندر رہیں ہمارے مچھر نہ کاٹیں ہمارے بچوں کو مچھر نہ کاٹیں ہمیں اپنی گلی کی صفائی رکھنا چاہیے ہمیں اپنے آنگن کی صفائی جیسے ہمارے گھر کے اندر پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کی صفائی جیسے ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جیسے گائے بھینسیں ہوتی ہیں بکری بچے ہوتے ہیں ان کی صفائی ان کو نہلانا صفائی کرنا دھلائی کرنا اور جیسے ہمارے آس پاس میں ہاسپیٹل ہوتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا صحت کے لیے یہ چیزیں صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے اور ہم بھی اگر وہاں جائیں جیسے ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو وہ اس کا کوڑا نکلتے ہیں ہم کو بھی اس میں نہیں پھینکنا چاہیے کہ بھائی ایسے ہی پھینک دیا نیچے ہی جیسے ڈسٹبین میں پھینکنا چاہیے اس سے صفائی رہتی ہے ڈسبین میں ڈالیں گے تو باہر کوڑا نہیں ہوگا جیسے پھل فروٹ کھاتے ہیں ہم ان کو دھو کر کے کھائیں سبزی آتی ہے باہر سے ان میں پتا نہیں کیا کیا دوائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو خوب اچھی طرح دھوئے اور پھر ان کو استعمال کریں سارے پھل جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی ہمیں صفائی رکھنا چاہیے تو یہ ہماری صحت کے لیے اچھا اور دوسروں کی بھی صحت کے لیے اچھا ہے